जी हमारे घर में औषधि पौधे जैसे तुलसी अन्य जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं जैसे कि तुलसी तुलसी का चाय बना कर पीने से गले का जो सर्दी जुकाम हुआ रहता है वह सही हो जाता है और जड़ी बूटी जैसे एलोवेरा हो गया औ पत्थरचट्टा हो गया इसे पत्थरचट्टा यह होता है कि अगर किसी आदमी को अगर पथरी होता है तो उसको उगा कर उसका पत्ता पीस कर पिया जाता है जिससे पथरी निकल जाती है और पथरी सही हो जाती है और एलोवेरा हमारे बहुत काम आता है जैसे कि उसमें का रस जो होता है उसमें चेहरे पर लगाने चेहरा साफ हो जाता है बाल में लगाने से बाल नहीं झड़ते इत्यादि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं